आइकाल्हिके दौरमे हमरासबके तकनीक आओर इन्टरनेट जे छै बहुत ही जगह बनेने छै हमरा अरके जिन्दगीमे आओर हमरा अरके इन्टरनेटके बिना कुछ भी चीज सम्भव नहि छै आइकाल्हि सभी समय हमरा अरके इन्टरनेट या मोबाइलमे अगर लै छियै आओर आइकाल्हि इन्टरनेटके बिना कोइ काम होइ नहि छै आओर हमरा अरके जे छै इन्टरनेटके बिना सारा जिन्दगी जे छै अधूरा रहै छै आओर बिना इन्टरनेटके हमरासब किछु करि नहि सकै छियै कत्तौ भी जाइ छियै या हमरा अरके जिन्दगीमे एतेक इन्टरनेट या मोबाइल हमरासबके जिन्दगीमे जगह बना लेलकैया की आइकाल्हि हमरा अरके परिवार हुआ कोइ भी किया नहि हुआ ओकरा साथ हम अपना आपके एडजस्ट नहि कए सकै छियै आओर हमरा अरके इन्टरनेटके बिना लाइफ जिन्दगी जे छै पूरा अधूरा रहै छै आओर मोबाइल हुआ लैपटॉप हुआ आइकाल्हि एतेक जगह बनेने छै की जे ई आइकाल्हिके हमरा सबके युगमे किछु एकर बिना सम्भवे नहि छै आओर हमरा अरके एकरा बिना कत्तो भी जाइ छियै तऽ अधूरा रहै फील करै महसूस करै छियै आओर हमेशा अइमे डुबल रहै छियै या जेना हुआ हमरा अरके परिवारके भूलि जाइ छियै मोबाइल चलबैके चक्करमे या लैपटॉप चलबैके चक्करमे बिना इन्टरनेटके बिना हमरा अरके जे छै